जी जी गोभी है साठ ठीक है पाँच रुपया डिस्काउंस लगा दूँगी तो इतना तो नहीं हो पायेगा बोली हूँ साठ रुपये भिन्डी चालीस है ठीक है थोक में लेना है तो दस कम कर दे रही हूँ और बताइये नहीं नहीं इससे कम नहीं होगा न इससे कम में मेरा माल नहीं जाता है और कुछ आपको चाहिए तो बताइये या कुछ आपको थोक में माल चाहिए तो अदरक है तो ये मिर्ची तो है पचास रुपये पउवा अदरक है साठ रुपये आपका कुछ कुछ पड़ा है ऐसे थोक में चाहिए ऐसे तो नहीं होगा हाँ तो थोक तो कुछ के जी पर ही होगा न जैसे पूरा तो के जी में नहीं होगा न ऐसे आप लेंगे थोक में तो होगा के जी पर नहीं होता है दस पाँच के जी लेंगे तो उसपे कुछ थोक आता है एक के जी पर उतना नहीं आएगा मिर्चा बोली हूँ एक सौ बीस रुपये के जी है हाँ ठीक है तो उससे कुछ उ भी थोड़ा बहुत मिल सकता है ऐसे नहीं मिलेगा दस पाँच रुपया मिलेगा उससे ज़्यादा मुझे कम नहीं पड़ेगा मुझे न

हाँ लौकी भी है और कोंहणा भी है क्या चाहिए आपको क्या सब चाहिए बताइये लौकी कोंहणा बैंगन जो भी सब्ज़ी चाहिए सो बताइये ठीक है फिर वही तो बोली हूँ पाँच रुपये नहीं तो बहुत होगा दस रुपये इससे ज़्यादा नहीं पायेगा अब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सब कोई आएगा मैं सब दे दूँगी ठीक है अब रख दूँ तो ठीक है नमस्ते ठीक है ठीक है नमस्ते